स्कूल बैग तो ख़रीदें और बहुत ही अच्छा मिला क्योंकि हमें अच्छा सुविधा जैसे बेंच मिला जैसे ख़रीदें बेंच मिला और बहुत सी सुविधा मिली क्लास में बहुत सफा सफ़ाई रहती है और ख़रीदने में बहुत यही अच्छा मिला क्योंकि बहुत सी सुविधा अच्छा से मिल रही है क्योंकि ये ख़रीदने में बहुत रुपये लगने के कारण बहुत अच्छा होता है